ग्रामीण आओर शहरीमे शिक्षाके बेबस्था दोनोमे शिक्षाके बेबस्था उपलब्ध रहै छै लेकिन ग्रामीणसँ ज्यादा शहरीमे शिक्षाके बेबस्था उपलब्ध रहै छै शहरीमे सब सुख सुविधा मिलै छै जे गाँवमे नहि मिलै छै गाँवमे मतलब पानीके समय बारिशके समयमे इसकुलमे पानी घुसि जाइ छै कॉलेजमे पानी घुसि जाइ छै लेकिन शहरमे पानी निकालैके सुविधा छै हर चीजके सुविधा छै क्लासमे मतलब लाइटके मतलब बिजलीके फेसिलिटी छै बिजलीके सुविधा छै पङ्खाके सुविधा छै गरमीमे से देखहिन गाँवमे उतना सुविधा नहि रहै छै गाँवमे जइसे रहै छै भुइँएमे बैठा दै छै कहीँ भी बैठा दै छै कहीँ भी किछु भी मतलब अजीब जइसन करै छै लेकिन शहरमे शहरमे बेन्च रहै छै डेस्क रहै छै सब बच्चा ओकरेमे बैठिकऽ पढ़ै छै आरामसँ गरमी लगै छै तऽ ए सी चला लै छै पङ्खा चला लै छै कूलर चला लै छै आओर सभ बहुत सारा शहरमे बहुत सारा सुविधा उपलब्ध रहै छै जे गाँवमे नहि रहै छै